हमारे पास हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट है उसका नाम बिग बाईट है मुझे वहाँ से एक ऑर्ड खाना ऑर्डर करना है मुझे वहाँ से पनीर चाऊमिन मांगानी है इसलिए मुझे और मैं अपने घर से मेरे घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं वहाँ पर जा नहीं सकती इसलिए मुझे प्लीज़ वहाँ पर एक अपना ऑर्डर लिखवाना है और उस ऑर्डर को अपने घर पर डिलिवरी करवाना है और मैं अपने घर का आपको पता बता देती हूँ अशोक कॉलोनी जोधपुर मेरे घर का पता है इसलिए आप मुझे उसी एड्रेस पर मेरी डिस मुझे पहुँचा दें और मुझे उसको खानी है उस डिस को ही खाना है पर मिले तो